جی بتائیے جی میں مووائل کمپیوٹر سینٹر سے بات کر رہا ہوں جی جی سر میرے پاس اویلیبل ہے تو آپ کو کب چاہیے فون اچھا سر اس میں اس کے فیچر جو ہیں یہ بہت اچھا فون ہے اور اس کا فرنٹ کیمرہ جو ہے وہ پا سو میگا فکسکل کا میگا فکسل کا ہے اور جو بیک کیمرہ ہے وہ پانچ سو میگا فکسل کا ہے بیٹری جو ہے وہ پانچ ہزار ایم ایچ کی ہے اسی طرح اسکرین بھی بڑا ہے ٹچ بہت اسموتھلی بہت صاف چلتا ہے اور کیمرہ ایک نمبر ہے اس کا سر کیمرے کی وجہ سے لوگ زیادہ اس فون کو خرید رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو فوٹو ووٹو زیادہ کلک کرنا ہوتا ہے گھومنے ٹہلنے جاتے ہیں تو یہ کیمرے کے وجہ سے یہ فون زیادہ چل رہا ہے اور بیٹری جو اس کی ہے وہ پانچ سو ایم ایچ کی ہے جو کہ چوبیس گھنٹے چل جاتی ہے اگر آپ نیٹ مسلسل یوز کریں پھر بھی اچھی خاصی اس کی بیٹری چلتی ہے اگر آپ نیٹ کم یوز کریں تو یہ دو دن بھی چل جائے گا تو سر آپ کو کیش میں چاہیے یا ایم آئی پہ چاہیے سر یہ پرائز ایسے تو پچیس ہزار ہے لیکن آپ ایم آئی پہ جب لیں گے تو آپ کون سا ایم آئی کرانا چاہتے ہیں بارہ مہینے کا یا چھ مہینے کا بارہ مہینہ کا کرائیں گے سر تو تھوڑا سا مہنگا پڑے گا اگر چھ مہینے کا کرتے تو اس پہ آپ کو پچیس ہزار ہی دینا پڑتا کچھ بھی زیادہ ایک روپیہ نہیں لگتا وہ ایک ہزار زیادہ پڑے گا سر اور پچیس ہزار جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیے دکان پہ پھر بات کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو سو